میرے پاس اورین نام کمپنی کا فین موجود ہے جو کہ شدید گرمی ہونے پر گرم ہوائیں پھیکتا ہے اور یہ زیادہ وقت چلانے سے خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اِس کی سرویسز زیادہ دِن تک ساتھ نہیں دیتی اور اِس کمپنی کے سروس سنٹرز بھی زیادہ قریب میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے اِسے رپئیر کرنے میں بہت ٹائم جاتا ہے